میرے شہر میں ایک بہت بڑی اور بہت مفید لائبریری ہے جس کا نام ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری ہے اور ڈاکٹر ذاکر حسین کے نام پر جس کا نام رکھا گیا یہ ایک بہترین لائبریری ہے اس میں مختلف موضوعات پر کتابیں دستیاب ہیں جس میں ہم جا کر پڑھتے ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں مختلف کتابوں کا لیکن مجھے سب سے زیادہ پسند جو جن موضوعات پر

ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم اسلام کو سمجھ سکیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے جب ہم اپنے مذہب ہی کو نہیں سمجھ سکیں گے تو ہم آگے کریں گے گیا